दङ मानि नांगौ नोंनोलाय जिनि नांगौना मानि नांगौ बिदिनो बियो अनेख सामब्रानि जुथा जिनि जुथा मा सिसिटेमनि नांगौ दंजोबो सयस' सामब्रानिफ्रा बिदिनो हासार बारस' खमायनो हाया बारा

दे एसे खमायगोन दे बारा खमायनो हानाय नङा है दस थाखासो खमायगोन

आंबो बायनानैसो लाबोनाय ना

आंबो बायनानैसो लाबोनायनालाय नंखायनो खमायनो हाया बारा

दे दे दे एसे थाब फैदे औ दोनथ'नोसै दे